کھیل کھیلنے سے دیہی علاقوں کے لوگوں کو سماجی تعمل کے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں نمبر ایک کمیونٹی میں ہم آہنگی کھیل دیہی علاقوں میں لوگوں کو ایک ساتھ آنے اور مشترکہ دلچسپوں کو فروغ دینے کا موقع فراہم کرتے ہیں جس سے کمیونٹی میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے نمبر دو رابطے اور دوستیاں کھیل کے ذریعے لوگ نئے دوست بناتے ہیں اور اپنے رابطوں کو مضبوط کرتے ہیں جس سے ان کے سماجی تعلقات بہتر ہوتے ہیں نمبر تین ثقافتی روایت دیہی علاقوں میں کھیل اکثر ثقافتی روایات کا حصہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو اپنی ثقافت اور روایات سے جڑے رہنے میں مدد دیتے ہیں نمبر چار ٹیم ورک اور لیڈرسپ کی صلاحیتیں کھیل کے دوران ٹیم ورک اور لیڈر شپ کے صلاحیتوں کو فروغ ملتا ہے اور جو لوگوں کی شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کرتا ہے پانچ تنازعے کے حل کے مواقع کھیل کے ذریعے لوگ مختلف تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی صلاحیتیں سیکھتے ہیں جو کمیونٹی کے اندر امن و امان کو برقرر رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے کھیلوں کے یہ فوائد دہیی علاقوں کی کمیونٹیس میں زیادہ مؤثر انداز میں سماجی تعمل اور تعاون کو فروغ دیتے ہیں ہاں